हा समाचार में बि ने इलाही तरीक़े जा मुद्दा उथंदा आहिनि चर्चा थींदी आहे ऐं मतिलबु इलाही बहस बाजी थींदी आहे सांस्कृतिक मुद्दनि ते बि ऐं असांजो झूलेलाल ते बि ईअं थी आहे ऐं हाणे वञी करे असांजे झूल चेटीचंड जी छुट्टी बि सरकार ॾे थी त ईअं इलाही मतिलबु अहिड़ा मुद्दा आहिनि जंहिंते चर्चा थींदी आहे त कोई न कोई वरी उहो मतिलबु पॉसिबल जेको थींदो आहे उन्हनि खां त उहो मतिलबु सुझाव निकिरी करे ईंदो ई ईंदो आहे